میری کچھ عادات اور معلومات ہیں جن کی میں روزانہ پیروی کرتا ہوں جو میری زندگی میں نظم وضبط قائم رکھنے میں مدد دیتے ہیں سب سے پہلے میں دن کا آغاز ایک طے شدہ وقت پر اٹھ کر کرتا ہوں تاکہ میرے دن کی شروعات ایک مثبت اور منظم انداز میں ہو میں روزانہ کچھ وقت مطالعے غور و فکر اور تحریر کے لیے مختص کرتا ہوں میں اپنے خیالات کو لکھنے سے پہلے ایک خاکہ تیار کرتا ہوں جس سے تحریر میں تسلسل روانی اور وضاحت برقرار رہتی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں لکھنے سے پہلے اور بعد میں خود احتصابی کرتا ہوں تاکہ اندازہ ہو کہ میری تحریر قا قاری پر کیا اثر ڈال سکتی ہے نظم و ضبط قائم رکھنے کے لیے میں وقت کی پابندی کا خاص خیال رکھتا ہوں اور ہر کام کو اس کی اہمیت کے مطابق ترجیح دیتا ہوں میری تحریر مشق مطالعہ اور مشاہدہ بھی بھی میری تحریر کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں مختصراًَ میری تحریر کا نظم و ضبط میری روز مرہ کی ترتیب مسلسل مشق وقت کی قدر اور خود احتصابی پر مبنی ہے جو میرے خیالات کو نکھارنے اور مؤثر انداز میں پیش کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں